हमारे घर पर मौसम के हिसाब से अलग अलग पीने के लिए अलग अलग तरह के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे कि सर्दियों में हमारे घर में हफ़्ते में एक दो दिन काड़े का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आप की जो कोल्ड की समस्या होती है जो सर्दी की समस्या होती है वो बच्चों में बड़ों मे किसी में नहीं होती चाय का बहुत इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में दो या तीन बार हम लोग चार बार चाय पीते हैं सोते समय दूध का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी एक हेल्दी पेय पदार्थ हैं जो कि बच्चों को और वृद्ध लोगों को कैल्शियम के लिए बहुत काम आता है गर्मियों में बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं जो कि गर्मी को शांत करे नींबू का पानी है शिकंजी रुहअफ़ज़ा का शर्बत है और बहुत सारे इस तरह के पेय पदार्थ हैं जिनको हम पीते हैं और हमें उस मौसम की उस परिदृश के हिसाब से वह पेय पदार्थ काफ़ी सक्ति और ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं यही है पेय पदार्थ बहुत उपयोगी होते हैं